हमरा गाँवमे एगो नसीम आदमी रहय ओकरा कुकुर काटि लेलकै तऽ हम ओकरा की करली ले करके अयलियै होस्पिटलमे आओर ओकरा सूइ दिलबेलिए हमर जिलाके जे हॉस्पिटल हइ ओयमे कुकुरके सूइ उपलब्ध हइ जेकरा हम दिलवाके हुनकराके स्वस्थके देलियै हुनकारा लगभग दू सप्ताह तक जिलाके सरकारी अस्पतालमे आबैके पड़लै कुकुरके सूई लेबैला जब ओ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गेलथिन तब जाकरके हम संतुष्ट होलियै अहूँ सब अइसे ही करब जब भी केकरो कुकुर काटि लेत तऽ अहाँ ओकरा लए करके सरकारी अस्पताल जिला बला जे होयत हइ बड़ा बला वहाँ लायब वही लाके उपचार करायब